ओ ओह् चल गीते चलचै आहो ते मैं चल फ्ही दो मैंट होई जन्नेआं कोई ते कन्नै गीत गाई आगे कन्नै नच्ची आग्गियां ते कन्नै लफाफा बी थ्होई जाना ते कन्नै गीत गूत गाई लैगियां कन्नै हस्सी हुस्सी आगियां कन्नै गल्लां गुल्लां करी हां ते और तै त्यार त्यूर होइयै जायां शैल ब्याह् ही उं'दे घर सुर्ख बिंदी लाई लैनेआं हां तुम्मी लाई लैयां मैं बी लाई लेई ऐ ते ते चलो फ्ही चलने आं केह् करना घर बी सौना गै ते लेट सौगे थोह्ड़ा बड़लै लेट उट्ठगे हैं आहो रुट्टी राटी खाई लाओ ते चलो फिर चलचै बेह्ल्ले होइयै हां चलो